हैलो हंजी अजकल दिआं गड्डियां बड़ी गंदी चला दियां अजकल दिआं गड्डियां इन्नियां गदिंयां ना जियां लोकें गी गड्डी च मुंगफली खा दे ओ मंगफलियां बी बिच ते इन्नियां गदियां सीटां फट्टी दियां होंदियां इन्ना पालूशन पेदा धुआं धुआं छोड़ा दियां अजकल दियां गड्डियां साफ नेईं हैन ते आटो दिक्खो तुस ते आटो बी अजकल ना ओह् धुआं धुआं छोड़ा दा होंदा ट्रैकटर दिक्खो अग्गै चला दा होंदा ते पिच्छै धुआं छड्डा दा होंदा बड़ा गंदियां गड्डियां न सरकार गी दिक्खना चाहिदा कि साफ सफाई कि'यां रक्खनी गड्डियां सरकार आपूं चैक करै मतलब कि खराब गड्डियां चैक होन इंदी चैकिंग आस्तै रक्खने चाहिदे पलीस आह्ले ते इद्धर चौकी है नी चौकी उप्पर कोई बी है नी ऐ ते बडियां गंदियां गड्डियां उप्पर उल्टियां कीती दी होंदी ऐ जगह जगह सारी खिड़कियां भरी दियां होंदियां ओहदे उपर गै लोग चढ़ी जंदे कोई हत्थ रक्खा दा कोई पैर रक्खा दा बड़ी मुश्क ते बेसे बी सर्दियें च दिक्खो ते ढेर मुंगफलियां ढेर लग्गे दा होंदा पैर रक्खना ते मुश्क मुश्क ते धुआं इन्ना छडदियां छडदियां इन्ना पलूशन नेईं चैक करदे पैहलें पैहलें पालूशन चैक करन ते बड़ी गदियां गड्डियां आटो दिक्खो गंदे मेटाडोरा दिक्खो निक्की निक्की सीटां होंदियां बिच धूआं गै धूआं धूआं गै धूआं पाई ओड़दे ते कन्नै बैठे दे होंदे पाइयै ओह् पीआ दे होंदे सिगरट पीआ दे होंदे ते उनेंगी मना नेईं कोई करदा ड्राइवर बी नेईं मना करदे ते साढ़ी ऐरिया च सारी साफ करने गी आंदियां गड्डियां ते आटो शाटो जंदे साढ़े ऐरिया च तां साढ़े ऐरिया आहली साइड बड़ा गंद पांदे बस्सां आंदियां गड्डियां आंदियां धूआं धूआं दो दिन नेईं अंदर सफाई रौंहदी बड़ा गंद पाए दा गड्डियें आहले आन जान ते इयां थुक्का दे उप्परा गी ते गड्डिये च थुक्को थुकी सामने लभदे लेटन आए दे